ہاں میں ایسے ایسے کارنامے تمغے ٹرافی وغیرہ کا نام بتا سکتا ہوں جو کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو ان ایسے افراد نے ایسے لوگوں نے جیتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں وہ کون سی تقریبات ہے جن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ہمارے محلے کا ایک عرفان نام کا ہے آدمی وہ جو ہے فٹ بال کا بڑا ماہر ہے پچھلے ہی سال شہر میں انٹر اسکول فٹ بال چیمپئنشب ہوئی تھی ایک مرتبہ تو اس میں اس کی ٹیم نے فائنل جیتا تھا واپسی میں کیا شان تھی ہاتھ میں بڑی سی سنہری ٹرافی لیے ہوئے اور سب دوست نعرے مار رہے تھے اور ہمارے ہی گاؤں کا ایک ندیم بھائی ہے کبڈی کا شعر ہے ضلع لیول کے میچ میں ایسی شاندار جو ہے دہاڑ مارتے ہیں کہ لوگ کھڑے کھڑے تماشہ دیکھنے لگتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہی تالیا پیٹنے لگتے ہیں میچ ختم ہوتے ہی اس کے گلے میں سنہرا تمغہ ڈال دیا گیا پھر اشفاق بھائی ہے وہ والی بال کھیلتے ہیں تشیر اسپورٹس مقابلے میں جیتے اور شیشے میں بند چمکتی ہوئی ٹرافی لائے اس دن تو ایسا ماحول بن گیا تھا کہ گاؤں کی مٹھائیاں ہی ختم ہو گئی تھیں